जेनाकि देखिऔ बहुत ही छोटा छोटा बच्चा रहै छै तऽ ओ गलतके रस्ता बच्चामे धरैत रहै छै तऽ ओकरा ओहिसे हटैके अच्छा रस्तापर चलेनाइ ओकर माइबापके काम छिए अच्छा राह देखेनाइ अच्छा रस्तापर लै जेनाइ तऽ बहुत बच्चा होइ छै गलत गलत काम करैत रहै छै तऽ ओकरा अच्छा तकनीकीसे ओकर अच्छा प्रभावसे तऽ अच्छा पालनसे अच्छा रस्ता बतलेनाइ सिखाना चाही सिखाना चाही बच्चाके जे अच्छा काम करै छै तऽ ओ अच्छा राहपर चलै छै जे गलत काम करै छै तऽ ओ गलत राहपर चलैत रहै छै तऽ गलत राहपर कभी भी बच्चाके नहि जाए ले देना चाही ओकरा अच्छा राहपर सिखाना चाही अच्छा राहपर चलाना चाही माइबापके बताना चाही ओकर अच्छा रास्ता दिखाना चाही तऽ बेटा ई बच्चा ईसब काम कर जे अच्छा हइ कि अच्छा चीज हेतौ अच्छा काम कर तऽ अच्छा सोच राखऽ अच्छा पढ़ै लिखैपर धिआन दही कोनो गलत चीजपर धिआन मत दही जइसे भविष्यमे किछु भै सकै छै आगू चलिके तऽ बच्चाके बस सभकेँ बच्चेसे ही सबचीज सिखबै ले पढ़बै ले पड़ै छै बतबै ले पड़ै छै तब ओ आगू चलिके आगू अच्छा रस्तापर जाइ छै आओर तऽ अच्छा पढ़बऽ अच्छा भोजन अच्छा कपड़ा सबचीज बच्चेसे ही ओकरा दै ले पड़ै छै ओकरा करै ले पड़ै छै पड़ै छै तब ओ आब सिखै छै बच्चेसे धीरे धीरे दुनू माइए बापके देखिके सिखै छै तऽ आगू चलिके अच्छा राहपर चलै छै आओर अच्छा काम करै छै अच्छासे पढ़ै छै भविष्यमे किछु करै छै नमहर होइके तब बच्चाके अच्छा राहपर चलाना चाही अच्छासे भोजन आओर स्वच्छ भोजन स्वच्छ पानी सबचीज देना चाही जाहिसेकि उसका ओकर सन्तुलन अच्छा रहतै तब कोइ किछु होतै नहि जल्दी सन्तुलन अच्छा रहैके साथ शरीर स्वस्थ रहै से बहुत बढ़िआँ होइ छै ओहिमे जल्दी कोनो बेमारी उमारी नहि फैलै छै ओकर बच्चा स्वस्थ रहै छै बढ़िआँ रहै छै हरदम बुलैत रहै छै चलैत रहै छै तऽ ओकरा गलत जगहपर नहि जाए ले देना चाही अच्छा राहपर चलाना चाही जाहिसे ओ गलत यूज काम नहि करतै आओर नहि ही जल्दी ही ओकर तबिअत खराब हेतै नहि किछु हेतै ओकर शरीरपर धिआन रहना चाही हरदम कि अच्छा छै कि नहि छै तबिअत आओर देखैत रहना चाही जइसेकि जल्दीसे दवाइ दिए देबै आरामसे जल्दी ठीक हो जेतै आओर अच्छा अच्छा खाना देना चाही बढ़िआँसे हरेक चीज रोज अस्नान करबाना चाही हरेक चीजके जाँच करैत रहना चाही बच्चा कोना छै हमर नहि छै कतए रहै छै कोना चलै छै ई से अच्छा रहै छै आगू चलिके जे छै दिक्कत नहि होइ छै बढ़िआँसे बच्चा चलै छै आओर हरेक चीज हरेक दिन बताना चाही ओकरा पढ़ै ले देना चाही अच्छा मास्टरलग अच्छा शिक्षा देना चाही देना चाही जाहिसे बच्चा आगू चलिके बच्चा भविष्यमे किछु करतै करतै ओ अच्छा राह चलतै जिन्दगी अच्छासे कटतै जाहिसे कोइ दिक्कत नहि होबै कहिओ मस्तीसे आरामसे अपन जिनगी ओकर कटि जएतै आओर माइबापके भी सेवा करतै जाहिसे अच्छा अच्छा सिखेतै तब बच्चामे तऽ आगू चलिके अपना माइबापके अच्छासे सेवा करतै आओर बढ़िआँ रहतै एहि खातिर अच्छासे ओकरा बच्चेसे ईसब चीज समझाना चाही ओकर अस्नान कराना चाही स्वच्छ दवा देना चाही आरामसे समयपर खानापिना हरेक चीज देना चाही जाहिसे शरीर ओकर अच्छा रहतै सन्तुलन अच्छा रहतै सन्तुलन कहिओ नहि बिगड़तै नहि अइसे नहि करना चाही माइबापके बच्चेसे एहि जगह धिआन रखना चाही